आपके यहाँ सब्जी की दुकान है मे मेरी बेटी की शादी है मुझे सब्जी चाहिए ताजी ताजी एक कुंटल आलू चाहिए बैंगन चाहिए पचास किलो टमाटर चाहिए तीस किलो परवल चाहिए पचास पचास किलो प्याज चाहिए पचास किलो मूली चाहिए तीस चालीस किलो हमको ताजी सब्जी चाहिए कब तक खुलती है दुकान आपकी ठीक है और मतलब सब्जी ताजी होनी चाहिए मतलब आएँ खाने वाले नाम करें कि हाँ सब्जी है और ए जो धनिया है मिर्च टम अथवा धनिया और मिर्च और ए खीरा ये सब सलाद बनाने की भी चीजें चाहिए खाने वाले अंगुलियाँ चाटते रहे जाएँ मेरी बेइज्जती न हो कब तक आएँ आपकी दुकान पर हम ठीक है ताजी सब्जियाँ चाहिए हमें एकदम ताजी ठीक है तो हम जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे पैसा कितने लेंगी गूगल पे लेंगी या फोनपे मारें थोड़ा डिस्काउंट देंगी नमस्ते